ہاں میں ابھی ریسنٹلی ایک لیپٹاپ لیا تھا تو بہت ہی اچھا ایکسپریئنس نہیں رہا اس کے ساتھ کیونکہ مطلب جو کمپنی نے بتایا تھا یا لیپٹاپ دینے والے نے کہ اس کی بیٹری بیک اپ اتنی دیر آٹھ گھنٹے کی دس گھنٹے کی ہے چارج کرنے کے بعد آپ کو اتنے دیر تک وہ چلے گی لیکن ایسا کچھ تھا نہیں وہ دو سے ڈھائی گھنٹے کے اندر اندر ہی وہ ڈاؤن ہو جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ چارجنگ میں بھی بہت یہ نہیں تھا وہ کافی ٹائم لینے کے بعد جو فل ہوتا تھا اور ایک ایکسپیرئنس یہ رہا کہ اس کا پروسیسر بہت سلو تھا جب ہم کسی کام کے لیے یا ارجنٹ میں لیپٹاپ سے کچھ کرنا ہو تو اتنا پروسیس پروسیسس پروسیسر سلو تھا کہ ہم مطلب اکتاہٹ ہونے لگتی تھی تو بہت اچھے سے وہ کام نہیں کرتا تھا پھر میں نے اس لیپٹاپ کو ہٹا دیا بیچ دیا کافی بیڈ ایکسپریئنس رہا اس کے ساتھ